सिंधीअ जो जेके हे अलॻि अलॻि ॿोलियूं अलॻि अलॻि क़ौम जूं अचनि थियूं हुननि में ॿ टे आहिनि जहिड़ी तरह कच्छी विचोली कुझु इन तरह जूं सिरोली लड़ी थाड़ी अ आंउ त सिन्धीअ खे पंहिंजी मातृभाषा खे ई वधीक सम्झी सघंदी आहियां